ہیلو سر میں انور بول رہا ہوں آپ کو نومبر کا بجلی بل مجھے چاہیے اس کا بہت کام ہے سر اس لیے کہ وہ ڈاکومیس مجھے کسی میں لگانا ہے آپ جو دیے تھے میرے گھر پہ وہ کھو گیا ہے اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کل اپنے آفس میں ملیں میں وہاں آ کر آپ کا سے مل کر میں اپنا بجلی بل دوبارہ آپ سے لے سکوں تاکہ میں اس کاغذ کو اپنے ڈاکومنس کے ساتھ کسی سرکاری کام میں دینا ہے تو کل مل سکتے ہیں سر ٹھیک ہے سر کے بجے ملیے گا بارہ بجے ٹھیک ہے سر میں کل آپ سے بارہ بجے ملتا ہوں اور آپ مجھے وہ کاغذ دے دیجیے تاکہ میں اپنے کام کو اچھی طرح سے انجام دے سکتا ہوں تو ٹھیک ہے سر میں کل بارہ بجے آپ سے ملاقات کرتا ہوں اور وہ بجلی بل مجھے دے دیجیے شکریہ